पयलींचे लोक आजुनूय हें करता म्हणल्यार तुळशीची केसरां घालता कसाय करता तेतून आलें घालता कांदो घालता आनी कसाय करता कसाय करून ती मागीर पिवपाक दिता मागीर थंडी जाली जाल्यार तेचेर कमी जाता दुसरो उपाय म्हणल्यार नाजाल्यार कांदो घाल शेकता कांदो घालता मागीर करून कपळाचेर घालता धाडावन गरम करून तेन्ना कपळ मातशें दुखपाचें मातशें कमी जाता बरें बरें दिसता आणी अशें वकदां हें आसता त्या वकदाचेर उपाय आसा म्हणजे बारीक बारीक पळय तें हें ना जाल्यार मागीर तेका हेची चड चाप जालो जाल्यार तेका मागीर उदकाची घडी घालता घडी घालून मागीर शेकता तेजे कपा कपा शेकतकूत घडी सुकली म्हणटकूत परती उदकान घालता परतींत माथ्याचेर घालता अशें करून उपाय करता थोडे ना जाल्यार पोटाक तकलेक असो सगळ्याक सोरो काडटा हे कमी जावंक जाय म्हणून अशें पद्दतीचे वखदां चलता आनी नाजाल्या थोडे पोटान तुका कितें पिवपाक दिता कसाय करता आनी कसली तरी आणी ती पिवंक दिवन मागीर पोटांतल्यान भायल्यान वयता सगळें अशे पद्दतीचे वखदां आसता